यदि हमारे परिवार में से कोई खेल में जाना चाहते हैं तो अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो वो पहले अपने ही स्कूल में पता करेंगे अपने कोच से कि वहाँ पर कौन से गेम खिलवाए जाते हैं और कैसे उनका काम होता है वो वहाँ पर पता करेंगे जैसे क्रिकेट के बारे में तो उन्हें उनके कोच क्रिकेट के बारे में समझाएंगे यदि वो वहाँ पर नहीं समझ सकते तो वो अपने दोस्त से पूछेंगे जो वो गेम खेलता है तो उन्हें वो दोस्त बताएगा कि क्रिकेट में प्लेयर्स कितने होते हैं टाइम कितना लगता है इसकी ट्रेनिंग कैसे मिलती है इसे खेला कैसे जाता है यह सारी सारी की सारी जानकारी उन्हें अपने दोस्त से प्राप्त होगी या फ़िर अपने कोच से प्राप्त होगी